नोंथाङा दतमानि आर्थिस्टनि सोमोन्दै मिथिगौ ना दतमा एरियानि

औ सासे मोजां गोदोनि फुराना आर्थिस्टनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन ना

औ औ औ

औ औ औ

अ अ अ अ होनबाथ' मोजां खोब मोजांनि खोथा औ औ

औ औ औ अ अ औ औ औ दा दा बिथाङा दा बिथाङा गानखौ खनगोन ना खनला अ अ अ अ अ मोजां बिदिब्ला औ औ औ औ औ

आं बेखौ सिगांनिखौ एसे एनै नुदों ओमफ्राय नैबे दा गोदाननिखौ नुनाय जायाखै आरो औ औ औ औ औ औ औ औ

ओरैनो मा मा आखुथाय लायो बियो औ आखुथाया औ औ औ औ औ औ औ औ अ गारजेन बिमाफोर जागोन ना जाया बिमा अ अ अ अ अ औ औ औ दे औ औ औ अ अ अ थिग दं औ औ औ औ औ औ ओरैनो मा आखुथायखौ खालामनो बांसिन मोजां मोनो बियो औ

औ औ औ औ औ

औ औ

अ अ

औ दे दे दे दे जासिगोन होनबा नोंथां औ दे